मैंने आपके दुकान से कुछ दस दिन पहले एक गैस्स्स सिलेंडर खरीदा था जो वो कि देखने में बहुत ही अच्छा था पर मैंने जब उसे यूज किया तो उससे गैस लिकिज हो रहा था और मुझे बहुत ही डर का भय पैदा हुआ